हैलो सर सर आप हेयर सैलून सेल्लिंग कटिंग से बोल रहे हो सर सर मुझे फे हेयर की कटिंग और फ़ेस ब्लीचिंग करवानी है हम मैं कल आऊँगा आपकी कटिंग की प्राइस बताओ तो सर आपका टाइम बता दो दुकान पर कब तक कब तक खुलती है अच्छा कल तो मैं बारह बजे तक आऊँगा सर ओके सर